हमरा गाँवमे कोनो एहन किताबक दोकान दोकान नहि छै जे जे किताब सस्तामे मिलैत छै ओहए हमरा सबके जे नया किताब नया किताब किनऽ पड़ैत छै ओहए बच्चा कऽ कऽ दै छिअनि दै छियै पढ़ै लै ओहए पढ़ि कऽ जखन जखन ओहि पिछला बच्चा जखन ओहि क्लासमे अबै छै तहन यदि यदि ओ किताब कऽ खोज कयलक ओ बच्चा तऽ हम ओ ओ किताब किताब कऽ कऽ सस्ता दाममे ओकरे हम दऽ देलहुँ दऽ दै छियै दऽ दै छियै आओर आओर जे हमर अथी आओर जे बच्चा आगाँ बढ़ैत छै तऽ ओहए किताब नया किताब लै लए ओ दोकान जाइत छै जे जे एक कऽ दुन्ना दाममे ओ हमरा किताब किताब दै छथि दै छै ओहए किताब पढ़ि कऽ हम हम ओहए किताब पढ़ि कऽ बच्चा आगाँ बढ़ैत छै आओर ओहि ओहए किताब पढ़ि कऽ बच्चा आगाँ बढ़ैत छै आओर किताब जे जे भए जाइत छै ओ पिछला बच्चा कऽ देल देल जाइत छै